ना तसले खंयचे बूक ना जे म्हाका कोणे रे रेकमेंड केल्याय ते मुवी जाले आसात ज्यो म्हाका रेकमेंड ड केले म्हणजे म्हज्या फ्रेंडान त्यो हॉरर मुवीज भेस बरे आसात म्हण बट ह्यो म्हज्या बुक्सां मदीं म्हाका कोणें सांगलें ना आनी हांवें तशें करून म्हाका मोगाचें सोडून जाल्यार हिस्टोरिकल सोडून म्हाका खंयचेंच आवडनात